جب مجھے کبھی لگتا ہے کہ آج تو کھانا بنانے میں دیر ہو گئی آج تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے تو میں سوچتی ہوں کہ میں اپنے گھر میں چاول بناؤں کیونکہ مجھے اس کے لیے آٹے کی ضرورت نہیں پڑتی اور سالن بنانے کی ضرورت الگ نہیں پڑتی کیونکہ چاول بہت آسانی سے بن جاتے ہیں اس میں ہمیں اتنی سارے مسالے اتنی ساری چیزوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اگر کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو وہ بھی چل جاتا ہے اور اگر ہم روٹی سالن بنائیں گے تو وہ دو دو چیزیں بنیں گی اور دونوں کا الگ الگ ٹائم لگے گا اور ہم چاول بناتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ٹائم نہیں ملتا اور کسی چیز کی کسی اجزا کی کمی ہوتی ہے وہ بھی آسانی سے بن بن جاتے ہیں تو جب میرے پاس وقت کم ہوتا ہے یا کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو میں سوچتی ہوں کہ میں اپنے گھر میں چاول بناؤں جو کہ جلدی سے بن جاتے ہیں اور اگر روٹی سالن بنانا ہوتا ہے تو اس کے لیے بیل دیر لگتی ہے آٹا گوندھنا پڑتا ہے روٹی بنانی پڑتی ہے سالن چڑھانے کے لیے ہمیں سارے مسالے ساری اجزا چاہیے ہوتی ہیں سب چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو کہ دیر لگتی ہے اور اگر ہم چاول بناتے ہیں تو اس کے لیے وقت بھی کم لگتا ہے اور کسی اجزا کی کمی ہوتی ہے تو وہ بھی چل جاتا ہے اس سے کہ ہمیں آسانی سے بن جاتے ہیں اس لیے جب میرے پاس اجزا اور وقت کی کمی ہوتی ہے تو میں یہی سوچتی ہوں کہ میں سب سے آسان کھانا چاول ہی بناؤں